हैलो अंजी में तुसेंगी आक्खेआ अज्ज में थुआढ़े इद्धर दा रुट्टी खानी ते एह् केह् आक्खदे डोगरी रुट्टी खानी तदे में इद्धर आये दा ते भी महां इद्धर आये दा ते डोगरी रुट्टी खाइयै गै लौटगा ते तुस सनाओ केह्ड़ी केह्ड़ी रुट्टी शैल बनदी ऐ डोगरी रुट्टी शैल होनी चाहिदी कन्नै सोआद होना चाहिदा खानै बिच शगु्फ्ता आपक इद्धर साग मतलब इक्कै साग बनदा जां बक्खरें बक्खरें सागें दी सब्ज़ी बनदी ऐ जां इक्को साग अच्छा अच्छा कोई इस बेल्लै ढोड्डा ढोड्डा ढोड्डै दी ब्हार चला करदी इस बेल्लै ते में इंया सुनेआ हा इत्थें इंया तिलें दे ते चिट्टे ढोड्डे बनदे सोआद सोआद सोआद कुसगी होंदा सोआद जिसगी होगा सभनें कशा जादै में उसी खाना ते गर्मियें दिनें सभनें कशा जादै केह् होंदा खानै गी अं अच्छा चौलें दा ढोड्डा अच्छा अच्छा ते भठोरू बी बनदे थुआढ़े इत्थें सुनेआ हा पठोरू बी बड़े शैल बनदे थुआढ़े इत्थें पठोरू नॉन बगैरा ते खमीरे ते कन्नै देहीं आह्ले आलू खानै बड़ा सोआद होंदा ते अच्छा अच्छा भी खीर बी इत्थें दी बड़ी सोआदली बनदी भी ते कियां बनाने होने खीर ते इंया लगदा सोऐ आह्ले लेखा खीर बनदी अच्छा चलो दिक्खगा कल्ल अंऊ आह्गा ते खाह्गा थुआढ़े इत्थें रुट्टी भइया ड़ोगरी रुट्टी त्यार रक्खेओ जेह्ड़ियां बी बनदियां ते सर्दियां आह्लिया पकवानां रक्खेओ में आह्गा खाने गी ठीक ऐ